भारत हें पळोवपाक गेल्यार आजच्या टायमान पर्यटकांक हें खूब आकर्शक जाल्लें आसा किद्याक भारतांत आयलें की तुमकां सगलें मेळटा तुमकां जाय जाल्यार डेजर्ट सुद्दां मेळटा तुमकां थंडी पळोवपाक मेळटा तुमकां बर्फ पळोवपाक मेळटा तुमकां वेगवेगळे समुद्र तट पळोवपाक मेळटा तुमकां जंगल पळोवपाक मेळटा अशेंच आमच्या भारतांत सगलें आसा तातलें एक गोश्ट म्हणल्यार गोवा गोवान तुमकां आयले की तुमकां अपाट समुद्र तट मेळटा तुमकां वेगवेगळे वेगवेगळे तुमकां वाॅटरफाॅल मेळटा मागीर तुमकां जंगलां मेळटा पळोवपाक वेगवेगळीं जनावरां मेळटा जी तुमकां आनीक खंय मेळची ना पळोवपाक अशीं तशेंच जालें की गोव्यान तुमकां खूब आसा म्हणटा तीं देवळां गोंयांक ही देव भुमी म्हणिल्लें आसा गोंयान तुमकां वेगवेगळीं देवळां पळोवपाक मेळटलीं त्या वेगवेगळ्या देवळांची तुमकां वेगवेगळीं काणयो आयकूपाक मेळटल्यो की कशी तीं देवळां पोर्तुगीजांच्या टायमार उरलीं खंयच्यान खंय गेलीं देवळां अशें तुमकां वेगवेगळें आसा तशेत तुमी पळोवपाक गेल्या तुमी वयल्या सायडीन गेले समज तुमकां लडाक मनाली आसा मनालीन गेले की तुमकां वेगवेगळे तराचे अशें प्राकृतीक ये नदयो पळोवपाक मेळटल्यो तुमकां वाॅटरफाॅल मेळटले तुमकां बर्फ मेळटा पळोवपाक थंय आनी की फेमिली बरोबर गेल्यार की तुमकां सुशेगाद रावपाक मेळटा तुमकां जंगलान एस्पिरियन्स मेळाटा थंय टेंन्टिंग करतले जाल्या हायकिंग करतले जाल्या समज तुमकां तशीच आवड आसा तुमी डोंगराचेर वचूं येता थंय डोंगरार तुमी केंपिंग करूं येता थंय हायकिंग करूं येता वेगवेगळ्या तराचे स्पाॅर्ट करूं येता जे आता गोवरमेंटा कडल्यान अलाव केल्ले आसा वेगवेगळ्यो फेसिलीटी दिल्ल्यो आसा ताजे खातीर तशेंच तुमी लदाक गेले लदाक हें म्हणटा हॅवन फाॅर बायकर थंय एक सुद्दां जो मनीस आसा जो बायकिंग करता ताजे एक ड्रिम आसता एक स्वप्न आसता तें म्हणजे एकदा तरी आपली बायक घेवन लदाकाक वचचें लदाकाक पळोवपा सारकें काय ना व्हडलें बट एस्पिरियन्स हो वेगळो आसा थंय तुमी गेले की तुमकां फक्त डेजर्ट अशें पळोवपाक मेळटलें ताका काल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया म्हणिल्लें आसा पण थंयचो एक्पिरियन्स जो आसा तेका एडवेंचर म्हणटा तो आसा तो तुमकां एस्पिरियन्स करपाक तुमकां एकदा तरी थंय वचपाकूत जाय